हमरा जीवनमे जे छै से सभसँ बेसी जे अहाँके प्रेरित करयए एकटा शिवमङ्गल सिंह सुमनके कविता पङ्क्षी जाहिमऽ अहाँकऽ एकटा आजादीके जे छै से अहाँकेँ विवरण कयल गेलय हँ जाहिमे एकटा पङ्क्षीके कहानी बतायल गेलय हँ जे एकटा पङ्क्षीके जेनाकि ओकरा कहल गेलय हँ हम पंछी उन्मुक्त गगनके पिञ्जरावध ना गा पायेंगे तऽ हुनकर कहयके छै जे एकटा पक्षीके जखन पिञ्जराजे छै से नहि भावैत छै चाहय पिञ्जरा सोनाके किआ न होअ ओहि पङ्क्षीकऽ जे छै से नहि भावि रहल छै एहि दुआरे जे पङ्क्षीके आजादी चाही पङ्ख छै उड़यके लेल तऽ ओ उड़य लऽ चाहैत छै आओर एक आदमी अगर ओकरा केओ पिञ्जरामे कैद कय लैत छै तब पङ्क्षीके कतेक कष्ट होयत छै ओ जे छै से हमर सुमन जीकऽ ओ वर्णन केलखिन हँ जे ओ पङ्क्षीके कतेक कष्टमय जीवन भए जाइ छै जखन ओकरा पिञ्जरामे बन्द कऽ लेल जाइत छै तऽ तहिना जे छै से आदमियोके लेल एहिना आजादी बनल रहय जब पङ्क्षीके भी आजादी चाही तऽ इन्सानके भी जे छै से आजादी चाही ओहिके बारेमे जे छै से ई कविता हमरा जे छै से जीवनमे बहुत प्रेरित करयए जे हमरा मनसँ कखनो नहि जाइए कखनो भी जीवनके प्रेरणामे हमरा जे छै कविता हमरा बहुत प्रेरित करयए